पहले तो गैस नहीं था और गैस नहीं था इण्डक्शन चूल्हा भी नहीं था मिक्सर भी नहीं था कुछ नहीं था पहले ज़माने में अब तो हम अब तो मेरे हम लोग के ज़माने में गैस भी है सिलेण्डर भी है और और मिक्सी भी है और इण्डक्शन चूल्हा भी है उसका करते हैं हम लोग और

और ए ये बिजली बिली बिजली आती है अगर आँधी तूफ़ान तूफ़ान आ जाता है तो बिजली नहीं आती है पहले तो बिजली नहीं आती थी अब पहले लोग मिट्टी का तेल मिलता था और लोग चूल्हे में पहले खाना बनाते थे अब तो गैस पर लोग खाना बनाते इण्डक्शन चूल्हा पर खाना बनाते हैं और

पहले के पहले ज़माने में लोग लालटेन जलाकर पढ़ाई करते थे अब के अब के ज़माने में बिजली आती है तो लाइट जलाकर पढ़ाई करते हैं और और आज के ज़माने में भी आज ज़माने में भी पहले ज़माने में हम लोग मिक्सर नहीं रहता था तो सिलबट्टे पर यह मसाला पीसते थे और और अब तो मिक्सर आ गया उसमें मसाला पीसा जाता है पहले ज़माने में अचार बनाने के लिए जो मसाला होता था गरम मसाला या कोई मसाला भी होता था तो हम लोग उसको भी उसको हम लोग ओखली होती है उसमें कूटा जाता था अब तो अब तो अब तो उसको हम लोग मिक्सर रहता है उसमें पीसा जाता है इण्डक्शन चूल्हे पर खाना बनता है दाल